हा अहिड़ियूं कई घटनाऊं ॾिसण में ईंदियूं आहिनि जंहिंजी रिपोटू ग़लति हूंदियूं आहिनि ऐं ग़लति तरीक़े सां अॻियां ईंदियूं आहिनि झूठियूं ख़बरूं बि ईंदियूं आहिनि वरी बि प्रकाशित थींदियू आहिनि अहिड़ा घणेई आहिनि एग्ज़ाम्पल ते तौर त हींअर मूंखे अहिड़ो कुझु बि याद कोन्हे लेकिन जेॾी महिल बि अखबारुनि में न्यूज़नि में ॾिसंदा आहियूं वरी उन्हनि जी माफ़ीनामा बि ईंदियूं आहिनि त इहे घणेई ॻाल्हियूं असांखे ॾिसण में ईंदियूं आहिनि ऐं घणेई घटनाऊं असां ईअं ॾिठियूं बि आहिनि जेको आहे अखबार जे रूप में टी वी जे रूप में या यूट्यूब में पॉडकास्टनि जे थ्रू बि असां ॾिसंदा आहियूं घणेई ग़लितियुनि घणेई ॻाल्हियुनि जो सच ऐं कूड़ जो बि पक्ष पात थींदो आहे त घणेई अहिड़ा असां ॾिठा आहिनि